جی ہاں دہلی میں توانائی کی طلب انرجی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ بھارت کا دارالحکومت ہے اور ایک گھنی آبادی والا صنعتی اور تجارتی مرکز بھی اب ہم اس سوال کے دو حصوں کو سمجھتے ہیں تو ان آئی سے اگر آپ کا مطلب ہے کیا دہلی میں توانائی دستیاب ہے تو جواب ہے جزوی طور پر ہاں دہلی میں بجلی کی فراہمی زیادہ تر قومی گریڈ سے ہوتی ہے یہاں پر تھرمل ہائیڈرو پاور نیوکلیئر اور شمسی توانائی پر انحصار ہے دہلی خود تھوڑا سا ہی توانائی پیدا کرتی ہے زیادہ تر توانائی باہر کی ریاستوں جیسے ہریانہ پنجاب راجستھان اور اتر پردیش سے آتی ہے